साढ़े पिंडें दियां खबरां सिटी न्यूज च शैह्रें दी न्यूज च नेईं दस्सियां जंदियां जियां कैं के पिंडां दी खबरां च कोई इन्ना ओह् लैंदे निं हैन कि पिंड वी पिंड होंदे न उंदी कोई खबर देनी चाहिदी ऐ समझदे निं पिंडां गी शैह्रे आह्ले कुछ ते पिंडा दी कोई खबर निं दिंदा पिंडें च खबरां ते बड़ियां होंदियां न बड़े कम्म होंदे न बड़ी प्राब्लमां होंदियां न जेह्ड़ियां शैह्रें दी खबरां च नेईं लिखियां जंदियां न जियां के साढ़े शड़कां रस्ते निं बनांदे कोई पानिये दा कोई ओह् निं होंदा पानी वी बड़े दूरे दा लैने पैंदा ऐ कोई नलका निं लांदे कोई किश निं करदे जियां कोई खाने खूने दी प्राब्लमां वी बड़ियां होंदियां न पिंडां च उंदे बारे च वी कोई कुछ निं लिखदे ना दसदे इस कारण राशन वी नेईं मिलदा जेह्ड़े लेआंदे उऐ खाई जंदे उंदे बारे च वी निं कुछ दसदे जानि कि पिंडां नूं पिंडू समझियै रैह्न दिंदे न उंदी कोई खबर ही नेईं दिंदा ना खबर लैंदा सरकारां वी निं खबरां लैंदियां इस कारण पिंड इक पिंड ही बनियै रेही जंदा कोई पिंड दी स्हूलत निं दिंदा कोई कुछ निं करदा अपनै अपनै जेह्ड़े बनदे न इत्थैं मैम्बर शैम्बर आप्पै खंदे आप्पै रैंह्दे खुशी नाल में चाह्नी ऐं के न्यूज रिपोटर वी आह्नियै इत्थें थोह्ड़ी दी दिक्खन और लिखन सिटी दे शैह्रां दे अखबारां च शापन ते केह् पिंडां च स्हूलतां नेईं दिंदे न दिंदे न जां कि'यां कमियां न इंदे पिंडां च एजुकेशन दे सैक्टर च वी बड़ी कमी ऐ डंगरां गी पालने दी बड़ी कमी ऐ इत्थैं कोई स्हूलतां निं मिलदियां होर वी बड़ियां बथेरियां जेह्ड़ियां प्राब्लमां न जेह्ड़ियां असें गड्डियां वी इत्थूं दियां बड़ियां घट्ट टैमे दी कोई गड्डी निं मिलदी ऐवें अपनी मर्जी नाल चलदियां न जेह्ड़ियां हैन थोह्ड़ियां बौह्त बथेरे कम्म न जेह्ड़े नेईं दस्से जंदे न